मां टीह सालु अॻिमें टाइटन जी वॉच वरिती ही डे डेट ऑटोमेटिक हो ॾाढे सुठे में सुठी वॉच हुई हुनखे काई बि ख़राबी न ही आई अञा ताईं ऐं जंहिं करे भॻवान न करे असां उनखे पाणीअ में फुसी बि पवंदी हुई त उनमें पाणी अंदरि न वेंदो हुयो ऐं उनजी जेका सफ़ाईअ जो ख़र्चु जेको हूंदो सो तमामु नोमिनल हूंदो हुयो जेकरे बाज़ारि में जेकरे उ हाणे जी वॉच उनजी सफ़ाई चार्ज सौ ॾेढ सौ रुपे आहे सिर्फ़ु अठ रुपिया हूंदी हाणे एतिरो सुठो सर्विस ॾिनी तईं त अञा ताईं मूं वटि हले पई थी ऐं